पहले हमारे दादा लोग सुअर का व्यापार करते थे इसलिए अब हम लोग व्यापार वो सब गंदा था सुअर उअर रखना अब आजकल समाज में बहुत बुरा बात है इसलिए हम लोग अब ये सब गंदा काम नहीं करते हैं हमलोग खेती किसानी करके अपना मतलब दिनचर्या चला लेते हैं लेकिन ये गंदा काम नहीं करते हैं पहले तो मतलब गरीबी था जो हम लोग दादा बाबा थे उस समय बहुत गरीबी था इसलिए उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था इसलिए वो लोग इस इस गंदा काम को कर रहे थे लेकिन अब हमारी जो नई पीढ़ी आई है अब ये सब गंदा काम नहीं करती हम लोग मजदूरी करके खा लेंगे लेकिन ये सब काम नहीं करेंगे हम लोग खेती किसानी करेंगे या सोख प्राइवेट नौकरी कर लेंगे बाहर जाकर गुजरात दिल्ली मुम्बई कहीं भी जाकर के हम लोग काम कर लेंगे लेकिन ये गंदगी काम नहीं करेंगे इसलिए अब हम लोग स्वच्छ से रहना चाहते हैं हमारे देश में जे अब ये गंदगी नहीं अच्छी लग रही है इसलिए हम लोग अब ये काम नहीं कर रहे हैं हम लोग कमाएँगे खाएँगे कुछ भी कर लेंगे मजदूरी कर लेंगे लेकिन इस इसका व्यापार हम लोग अब नहीं करेंगे इसीलिए हमारे बच्चे भी इसको नहीं पसंद कर रहे हैं हम लोग अब व्यापार धंधा गाड़ी धंधा कुछ भी करके मजदूरी भी कर सकते हैं लेकिन ये ये चीज हम लोग नहीं करेंगे हमारे बाबा दादा गरीब थे अनपढ़ थे पहले के लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे इसलिए उन लोगों के पास इतना बुद्धि नहीं था वो लोग ये सब व्यवसाय कर रहे थे लेकिन अब हम लोग ये व्यवसाय छोड़ दिए हैं अगर हाँ हम लोगों के पास पैसा नहीं है तो हम लोग मजदूरी कर लेंगे लेकिन ये व्यवसाय नहीं करेंगे इस व्यवसाय में बहुत गंदगी है मगर इस व्यवसाय में जो लोग जाते हैं इस व्यवसाय में कोई खुश नहीं रहता है और वो पार था किसी जानवर को पालो और पाल के फिर काटो बेचो ये सब मतलब बहुत गंदा काम था ये हमारे बाबा दादा कभी किया करते थे अब तो हम लोग नहीं जानते हैं हम लोग मतलब अब सुधार ला लिये हैं अब ये सब नहीं करते हैं किसानी करते हैं लेकिन ये सब गंदा काम नहीं करेंगे हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे और आगे आना आने वाला समय जो है उसमें तो एकदम मतलब कत्तई इसका नाम नहीं रह जाएगा इसलिए सुअर उअर पालना बहुत गंदी बात है इसका व्यवसाय भी बहुत गंदा है सबसे बड़ा तो मतलब इसको पालो पालने के बाद जब इसको बेचो तो इसमें ले जाते हैं व्यापारी लोग अब उसको काट के इसका मांस बेचते हैं मांस जब बेचते हैं तो जो सबसे पहले पाप लगता है जो पाला पोसा है व्यापारी तो ले गया अपना कमाया खाया लेकिन जो पाला है उसमें बहुत इसमें पाप लगता है इसलिए हम लोग ये व्यवसाय नहीं कर रहे हैं हम लोग अब सिर्फ खेती किसानी नौकरी चाकरी प्राइवेट ही नौकरी करेंगे चाहे बम्बई जाना पड़े चाहे दिल्ली लेकिन ये सब काम हम लोग अब नहीं कर रहें बहुत धंधा है अब तो रोड पर चाहे हम दुकान डाल लो सब्जी का दुकान रख लो अब तो हर जात मतलब सब कुछ कर रहा है कोई किसी का धंधा नहीं रह गया जिससे जो हो रहा है हर धंधा कर ले रहा है कुछ भी धंधा कर लें चाहे कहीं मार्केट में दुकान ही रख लें या जा के कहीं सैलून अगर हमें लगे अब तो हर काम हर आदमी सीख जाता है अब तो स्कूल में अगर पढ़ने जाओ तो वहीं से सीख मिलती है कि क्या क्या करने से मतलब हमको पैसा आएगा पैसा कमाने के लिए कुछ भी धंधा करो पैसा आना चाहिए पैसा के लिए कोई धंधा अगर करेंगे हम दिनभर अगर समय उसके पीछे गवाएँगे तो पैसा तो आएगा ना कुछ ज्यादा होगा तो खाने के लिए हो जाएगा कि कुछ पैसा अगर बच गया तो उसी में अपना काम चल रहा है बच्चों का फीस है जो है कुछ भी है उसमें हम लोग जमा कर लेते हैं और इसी में हम लोगों का दिन समय कट रहा है